پچھلے سال میں نے اپنے گھر پر اپنے لیپ ٹاپ پر میں نے ڈرائینگ كے لیے كچھ لائن كھینچی تھی جو كہ عام طور پر لوگوں كو پتہ نہیں ہوتا اور اس دن مجھے ان ساری چیزوں پر فخر محسوس ہوا تھا اور میرے والدین بھی میری ان ساری مہارتوں كے بارے میں بتاتے ہیں كیوں كہ میں زیادہ تر غرافک كی لائن كھینچا كرتی ہوں اور تھری ڈی لائن كھینچا كرتی ہوں جس سے بہت ساری چیزیں میں بنا لیتی ہوں اور مجھے بہت ساری چیزوں كو بنانے كا تجربہ بھی ہے اور مجھے اس سے بہت اچھی فیڈ بیک بھی ملتے ہے جو مجھے میری دوستوں اور ٹیچر اور رشتہ داروں كی طرف سے ملتے ہیں جس سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت خوش ہوتی ہوں جس سے مجھے میرے والدین بھی بہت شاباشی دیتے اور مجھ پر فخر محسوس كرتے ہیں